मूंखे पंहिंजे लेखन जे मथो वैसे हेतिरो भरोसो आहे लेकिन कॾहिं कॾहिं हीअं लॻंदो आहे की थोरो सो उन में सुधार जी ज़रूरत आहे त मां पाण खे थोरो अंदरो सम्झाए करे पोइ ॿीहर लिखदी आहियां उन में कोशिश कंदी आहियां की मां सुठो करे लिखा अञा हा मूंखे ईअं लॻंदो आहे कॾहिं कॾहिं की मां सुठो न लिखंदी आहियां पर मूंखे कोई न कोई अहिड़ी प्रेरणा पोइ मिली वेंदी आहे जेको मां थोरो सही तरह लिखण में क़ाबिलियत महसूसु कंदी आहियां त मां लिखी वठंदी आहियां मुंहिंजे लिखनि जो समर्थन मुंहिंजी साहेड़ियूं कंदियूं आहिनि उन सां मूंखे खोड़ प्रेरणा मिलंदी आहे थैंक्यू